खौरां बिलाइआव फोसावनाय रादाब आरो गमामायै जानाय जाथाइनि गेजेराव फारागआथ' गोबां दंखायो जेरै खौरां बिलाइआव माने इसे इनै बुंनायावनो बुंनायावनो माने इसे नङैखौबो बुंदला बुंलांनाय जायो आरो समाव जेरै जाथाइआ जाबाय गुबुन मोनसे आरो खौराङाव फोसावबाय गुबुन मोनसे आंथ' माब्लाबा माने नंखाय रादाब नुदों नङा नुमारदोंनो माने जेरै जाथाइआव जुदि मोनसे जायोब्ला जेरै गुबुन जेन'बा ससेल मेडिया बा निउसफोराव मानि नंथारै नंथारै माने निउसखौनो माने खौरां बिलाइयाव मानि गुबुन नङिखौनो मानि नंगौबो होन्ना बुंबाय आङो जोबोर मानि मोनदों आरो गोबां मोनदों आरो जेरै जों पेसबुक निउस नायनाय जायो जेरै इउटुबआवबो जों समाव निउस नायो आरो ससेल मेडिया निबो जों निउस नायनाय जायो बेफोराव मानि मालाबा सोरबा सुबुं जेन'बा थैनाय थैयैखौबो माने थैनाय बिदि माने गोबां माने होयो आरो इफोराव आं माने इखायनो माने बे मोन्नैनि खौरां बिलाइ आरो फोसावनाय रादाबारि फारागथिया बेनो मानो होमब्ला जेन'बा जि जि मानो होनोब्ला मानि थार रादाब जेन'बा थार जाथाइआ जाथाइजों आरो खौरां बिलाइआव फोसावनाय रादाब जेन'बा इसेबाबो फारागथि दं आरो